कपड़े सीने कन्नै अ'ऊं तुसें गी इक गल्ल होर सनान्नी आं मिगी ना रुट्टी बनाने दा बी बड़ा शौक ऐ अलग अलग चीजां होई गेइयां जि'यां स्पाइसी होई गेइयां क्रंची चीजां बड़ी मिक्की होंदी दा गै शौक हा रुट्टी बनाने दा ते में जिसलै नमीं नमीं लगी रुट्टी बनान ते में चाएं चाएं रुट्टी बनानी पापा गी देनी पापा गी पुछना पापा जी सनाओ हां में शैल बनाई रुट्टी एह् सोआद हा मेरे पापा ने आखना हां बड़ी शैल नेईं में शैल प्योए गी ते शैल गै लगदी हैनी ते बड़ा बड़ा सोआद बना दा बच्ची तूं रुट्टी शाबाश ते अवा रुट्टी कन्नै कन्नै तूं पढ़ा बी करा कर खाल्ली एह् गै नेईं केह् रुट्टी गै बनांदी र'वा कर ते में शैल इन्नी टेस्टी टेस्टी अज्ज किश बनाना कल किश बनाना इ'यां उ'आं ते में जित्थै बी जाना ते में पैह्लै चाह् बनाना सिक्खी मम्मी ने आखना लै अज्ज तूं इन्ने कप्प चाह् बना पुछना मम्मी किन्ना किन्ना केह् केह् पाना निक्के होंदे बड़ी पता लगदी ते फ्ही जिसलै इक दो बारी बनाई फ्ही पता लग्गी गेआ केह् किन्नी किन्नी केह् केह् चीज पाह्नी एह्दे च ते फ्ही अ'ऊं बनांदी रेही फ्ही मिगी मम्मी ने आखना कुसै औना लै बच्चा तूं चाह् बना तूं बड़ी शैल चाह् बनान्नी होन्नी लै चाएं चाएं ते में बी बड़े खुश होना कोई आया मम्मी ने मिगी आखेआ लै तूं चाह् बना में चाह् चूह् बनानी बड़ी सोआद जि'नें पीनी ते उ'नें आखना कु'न बनाई थोआड़िया कुड़ियां बनाई चाह् अहै हां कुड़ियै बनाई किन्नी सोआद चाह् बनांदी एह् ते फ्ही में चाही कन्नै कन्नै बल्लै बल्लै रुट्टी मम्मी ने मिगी आटा गुनन्ने गी लाई ओड़ना आटा गुनना में पुछना मम्मी किन्ना पानी पाना किन्ना नेईं ते ओह् फ्ही बल्लैं बल्लैं ओह् बी आई जाच दस्सना मम्मी ने मिगी इक बारी पैह्ली बारी ते में लेवी जन करी ओड़ेआ घोली घोलियै ते आटा घोलियै मम्मी गी दित्ता कुड़ी एह् केह् कीता तूं खराब करी ओड़ेआ लै हून इन्ना इन्ना आटा पा एह्दे च एह् ठीक होई जाना चलो में आखेआ ठीक ऐ फ्ही आस्तै आस्तै आई मिगी जाच इक बारी मम्मी गेदे कुतै ते में औंदे गी सारी रुट्टी बनाई ओड़ी मेरे मम्मी बड़े खुश होई अज्ज मिगी आंदे रुट्टी बनी दी लब्भी ऐ थक्के दे आना नेईं तां कु'त्थै बनानी में सारी रुट्टी बनाई ओड़दी ही मम्मी दे औंदे बड़े खुश होई गेइयां ओह् चलो फ्ही आखना कुड़ी बड्डी होई दी रुट्टी बनाई लैंदी ऐ ओह् ते फ्ही मिगी आस्तै आस्तै हर इक चीज बनाना उठी आई ते फ्ही में मेरी भैन ही निक्की ओह् करदी दीदी तूं एह् बड़ी शैल मैह्गी बनान्नी होन्नी मिगी बी सखायां मैह्गी बनाना फ्ही में उस्सी सखाया मैह्गी कि'यां बनांदे न में आखेआ लै बोआल आह्ली बनानी होऐ लै पैह्लै पानी लै ते पानी उवाइल कर ते इक पैकट पा मैह्गी मसाला पा थोह्ड़ा जेहा नमक पाई ओड़ ते मैह्गी दिक्खेआं किन्नी टेस्ट होनी ऐं हां दीदी एह् बी बड़ी शैल एह् आह्ला तरीका हून दूआ तरीका फ्ही में आखेआ लै कढ़ाही लै गर्म कर तेल ओह्दै च प्याज पा कच्चा कच्चा प्याज रक्ख टमाटर पा शूरियै पा जां इक कट्टियै पा तेरा मन ते थोह्ड़े कच्चे कच्चे रक्खियै उप्परां मैह्गी पाई ओड़नी फ्ही मैह्गी मसाला पाना दीदी एह् बी बड़ी सोआद ते उस्सी बी जाच आई बनाने दी ते मिगी बड़ा शौक हा इ'यां बक्खरी बक्खरी चीजां इक बारी फ्ही में दम आलू बनाए ओह् बी बड़े सोआद बने ते में इक बारी फिर अपने नानी घर गेई ते मेरी नानी करदियां सुनेआं तूं अहैं रुट्टी बनाना बी औंदी उठी सिक्खी लैत्ती महां हां नानी सिक्खी लैत्ती पूजा सनाऽ दी मिगी तुगी रुट्टी बनाना बी उठी औंदी महां हां नानी औंदी लै फ्ही मिगी चाही दा कप्प गै बनाइयै पलै फ्ही में उ'नें गी चाई दा कप्प बनाइयै पलैता ते बड़ियां खुश होइयां हून ते बचैरियां हैन गै नेईं हैन न ते बड़ियां खुश होई गेइयां कि मिगी चाई दा कप्प बनाइयै पलाया दोत्तरियै ते महां ठीक ऐ नानी ते में नानी गी बी बड़ी पसंद ही मैह्गी शैह्गी ते में बनाइयै खलानी उ'नें ते बड़े खुश होना उ'नें ते में किश किश बनाइयै खलांदे रौह्ना जिन्ने दिन में रेही ते इक दिन में घर आई उठी करदे बच्चा हून कु'नै बनाइयै खलानी महां नानी कोई गल्ल निं में फ्ही आह्गी बनाइयै खलागी तुसें गी ते मेरा भ्राऽ बी बड़ा खुश होंदा दीदी बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ ते आखदा मेरी निक्की भैन गी आखदा तूं बी जाच सिक्ख दीदियै कोला दिक्खेआं दीदी किन्नी शैल रुट्टी बनांदी ऐ ते तूं बी सिक्ख जाच ते सारे बड़े खुश होंदे ते में राजमाह् चौल बनान्नी होन्नी आं बड़े सोआद बनदे ओह् बी राजमाह् चौल कन्नै नारदाने दी चटनी बनानी ते बड़ी टेस्ट होंदे ते राजमाह् बड़े मसाले निं पान्नी होन्नी ऐं में पैह्लै प्याज पान्नी होन्नी फ्ही लस्सन फ्ही टमाटर ते फ्ही थोह्ड़ा जेहा देहीं पाई ओड़दा उं'दे च फ्ही राजमाह् पाने सुक्के सुक्के फ्ही उं'दी राह्ड़ लानी फ्ही बड़े सोआद होंदे फ्ही पानी पाइयै शैल करियै गड़काने ओह् फ्ही उप्परा सैल्ला धनियां पाई ओड़ेआ होर शैल होई जंदा थोह्ड़ा ते राजमाह् चौल होई गै नारदाने दी चटनी होई फुलका होई गेआ घ्यो लाइयै देस्सी घ्यो लाइयै फुलका बड़े इक दिन साढ़ै घर कुसै गैस्ट आना ते मिगी समझ निं लग्गै केह् बनांऽ में बनाए मटर मशरूम राजमाह् चौल ते अंबल सारे आखन एह् अज्ज रुट्टी कु'न्नै बनाई दी अहैं सिम्मी ने बनाई दी सिम्मी रुट्टी बी लग्गी पेदी हून अजकल्ल बनान इन्नी शैल रुट्टी बनांदी एह् अहैं हां अजकल्ल आंदी उठी इस्सी जाच रुट्टी बनाने दी मेरे ब्याहे दे बाद च बी फ्ही मेरा ब्याह् होई गेआ ब्याह् दे बाद च बी इ'यां पैह्लै झक्क ते औंदा गै नमें नमें इ'यां उत्थै फ्ही बल्लैं बल्लैं खु'ल्लिया मेरे हत्थे दी बनी दी रुट्टी सारें गी बड़ी पसंद आंदी ही ते चटनियां शटनियां में बनांदी रौंह्दी ही कुसै कुसै दियां कदैं मूली दी बनाई ओड़ी कदैं गंडे टमाटर दी कदैं आलू दी आमलें दी चटनी बी बड़ा अच्छी होंदी सेह्त आस्तै बी अच्छी होंदी अनार दाने दी चटनी ते मेरे बच्चे बी बड़ा पसंद करदे आखदे मम्मा खाना बड़ा शैल बनांदी ऐ ते हून ओह् ना कुसै घर रुट्टी बी निं खंदे आखदे साढ़ै घर गै रुट्टी शैल बनदी ऐ होर कुसै घर उ'नें गी सोआद घट्ट गै लगदा ते इक दिन मेरी भैन करदी दीदी तूं भले बच्चे गजाए दे रुट्टी निं खंदे कुसै दै हत्थै दी तेरे हत्थै दी गै खंदे किन्ने सोआदी बच्चे तेरे अहैं ते नेहा तूं केह् पान्नी होन्नी महां किश निं जरी सिंपल बनान्नी होन्नी में केह् बनाना ते इ'यां अ'ऊं कुसै गी कोई सिक्खै ते अ'ऊं सखाई बी शुड़नी दस्सी बी शुड़नी किश किश रुट्टी बनान्नी होन्नी अ'ऊं हां मिट्ठा मिट्ठा बी बनान्नी होन्नी अ'ऊं मिट्ठा हलवा बनाई ओड़नी हलवा बी बड़ा शैल बनान्नी होन्नी गाजर दा हलवा बनान्नी होन्नी अ'ऊं गजरेला हां पैह्लै गाजरां ओह् करनियां छिल्लनियां बाह्रा फ्ही धोनियां ओह् फ्ही ओह् शूरनियां ते फ्ही शैल करियै ओह् करनियां केह् आखदे देस्सी घ्यो च जां रिफाइन च निं फराई करनियां ओह् शैल करियै बस फ्ही इ'यै काज़ू बदाम शदाम किश किश पाना ओह्दे च ते फ्ही ओह् पाई ओड़ना मावा पाई ओड़ना ओह्दे च शैल करियै भुन्नी भुन्नियै बनाना फ्ही बड़ा टेस्ट होंदा ओह् बड़ा शैल बनदा खीर बी बनान्नी होन्नी मिट्ठे च खीर बी शैल बनी जंदी ऐ बड़ी सोआद ऐ हां ते इक साढ़े डोगरे च खमीरे बी बड़े पसंद आंदे आलू खमीरे बनाई ओड़े कदें कदें हर इक चीज बनाई लैन्नी होन्नी हून मैं ऐसा निं है मिगी कोई चीज रुट्टी च बनाना जेह्ड़ी नेईं औंदी होऐ पैह्लें पैह्लें थोह्ड़ी घट्ट आंदी ही ते हून सिक्खी सिक्खियै जि'यां उमर दे स्हाब कन्नै बत्थेरा किश आई जंदा बनाना ते जे मर्जी कोई किश आक्खी लै इ'न्नै जनें आस्तै बना इ'न्नै जनै आस्तै कुसै घर जाह्गे ओह् बी आखदे तूं बड़ी शैल रुट्टी बनान्नी होन्नी अज्ज तूं गै बनानी ऐ खट्टी भिंडी होई गेइयां जि'यां ओह् बी बनान्नी होन्नी भिंडियां बी बनाने खट्ठियां ते गाजर आलू बी बड़े शैल बनदे खट्टे बनाने होन ते जो मर्जी आखै कोई रुट्टियै दा केह् बनाना हून ते अजकल्ल ते मैंटे च बनी जंदी ऐ हां पनीर बी हां पनीर सब कुश बनाई लैन्नी होन्नी में पालक पनीर ओह् बी बड़ा टेस्ट बनदा सेह्त आस्तै बी अच्छा होंदा ते अम्बल डोगरें दी जेह्ड़ी ऐ अम्बल अम्बल कद्दुएं दा अम्बल ओह् बी बनाई लैन्ने होन्ने करेले बनाने हां करेले पैह्लें छिल्लने छिल्लियै उ'नें गी धोइयै ते फ्ही नमक लाइयै रक्खना उ'नें गी लून लाइयै रक्खना धुप्पै च फ्ही थोह्ड़े कौड़े घटी जाह्न उं'दी कौड़तन निकली जा फ्ही ओह् फ्राई करने शैल करियै फ्राई करने ओह् थोह्ड़ी सिम्म गैस रक्खियै जां हीटर गै घट्ट तेज होऐ ते फ्राई करियै ओह्दा मसाला बनाना थूंम प्याज छिल्ली शुल्लियै शूरी शारियै शैल करियै मसाला बनाना फ्ही इमली दी खट्टा पाना जेह्दा बी होऐ खट्टा तुसें गी शैल लगदा ओह् खट्टा पाना ते फ्ही ओह् फ्राई करियै ओह् भरने बक्खरे बक्खरे करने फ्राई मसाला बी ते करेले बी ते फ्ही ओह् बनाने हां मड़ो इक दिन नानूं दी कुड़ी गी बड़े पसंद न ओह् ते असें लेत्ते आखदी मामी जी बड़े शैल करेले बनाए साढ़ै घर आह्गे ते फ्ही द्वारा बनाई देओ तुस घरा बनाइयै लेआने दे इक बारी इत्थै बनायो में बी सिक्खनी तुंदे कोला जाच महां ठीक ऐ बच्चू बनाई देगी अ'ऊं कदें जेह्ड़ी बी रुट्टी बनागी ना कदें निं आखदे हैन मामी जी नेईं ऐ शैल बनी दी आखदियां बड़ी शैल बनाई मामी जी किन्नी सैल रुट्टी बनान्ने होन्ने तुस महां हां शैल बनी दी ऐ कोई शैल आक्खै अपनै मनै च खुशी ते होंदी गै ते बस होर केह् काफ़ी शाफ़ी बी बनाई लैन्ने होन्ने अस हां सब कुछ बनान्ने होन्ने अस सारा किश आंदा बनाना ढोडे बी बनाई लैन्ने मक्की दी रोटी होंदी जेह्ड़ी ढोडे बी बनाई लैन्ने होन्ने साग सरेआं दा ते ढोडे ओह् बी बनान्ने होन्ने सारा किश नेईं लफाफे हत्थै कन्नै बनान्ने होन्ने असें गी आई जंदा अस ग्राईं लोग हत्थै कन्नै असें लिक्खी दी गै हत्थै कन्नै जाच मेरी दीदी ने सखाई मिगी ढोडे बनाने दी जाच हत्थै पर कियां ढोडे बनांदे हां मेरी मम्मी गी लग्गी दी नी बाहीं ते उं'दे कोला नेईं बनदी फ्ही मेरी दादी में दादी कन्नै बेही जाना बनाने गी मिगी बी दस्सो दादी कि'यां बनांदे ढोडे ते में बनाई ले हत्थै कन्नै ढोडे कि'यां बनांदे बल्लै बल्लै आई जंदी जाच मिगी हून ढोडे बनाने दी बी आई जंदी सारा किश आई जंदा हां हां ते इक दिन में ओह् बनाए करोना बिच्च मोमोस बी बनाए उत्थै लाइट बंद होई मड़ो स्टीमर निं चलेआ होर एह् इ'यां बनाए दे हे इन्नी मैंह्नत कीती उ'नें रातीं तक्कर जारां बजे तक्कर रेह् फ्ही रेही राहियै असें मड़ो फ्राई कीते बच्चे मगर लग्गन मोमोस गै खाने असें ते फ्ही रातीं जारां बजे फ्राई कीते असें ते फ्ही बच्चें गी खलाए अद्धे फ्ही सुट्टना पे इ'यां बेस्ट होई गेआ समान नास होई गेआ सारी मैंह्नत बी गेई उठी बचारी इ'यां गै इन्ना समान नास कीता असें हां फ्ही निं बनाए असें ते करोने च क्यूर बनाना निं औंदे हे ओह् बी बनाए ओह् बी सिक्खे बच्चे घर भला सारे जनें एह् बनाओ एह् खाओ उप्परा करोना बाह्र कुदै जाना निं एह् बनाई देओ ओह् बनाई देओ अज्ज क्यूर बनाने कुदै मटर बनाने कुदै किश बनाना मट्ठियां बनाई लेइयां समोसे बनाई ले कदें प्याज आह्ले पकौड़े बनाई ओड़ने कदें किश बनाना रोज रोज केह् खलाना होंदा बच्चें गी बाह्र जंदे गै नेईं हे बच्चे ते केह् खलाना ही करोनै च होर इ'यै घरे दियां चीजां बनाई बनाइयै ते इ'यै खलांदे रौह्ना किश किश खलांदे रौह्ना इ'नें गी ते इक्क चौलें दियां बी बड़ियां दिंदे नी चौल ओह् उबालियै ते ओह् थोह्ड़े चिकने करने शैल करियै फ्ही उं'दे च लून मर्चां पानियां नी ते फ्ही ओह् बड़ियां देनियां किसे च गंड्डी च बन्नियै ते फ्ही ओह् चादरे पर ब'ड़ियां देनियां असें ते फ्ही ओह् फ्राई करनियां चाई कन्नै खाने गी ओह् बी बड़ियां सोआद भाई करोना दे ऐ हा ओह् बी सोआद लग्गन नेईं सोआद लगदियां ओह् बी सोआद लग्गन लग्गी पेइयां बड़ा सोआद जिसलै शामीं चाह् पीनी ते कुदै ब्रैड पकौड़े बनाई ओड़े कुदै किश बनाई ओड़ेआ हां